وعلیکم السلام بولیے یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تو سرکار کے ہاتھ میں ہے سرکار بڑھا رہی ہے روزانہ ہر چیج کا دام بڑھ رہا ہے اس کے اعتبار سے ہم ہم کو تو صرف پہنچانے کا ذمہ داری ہے تو ریٹ گھٹانا بڑھانا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اسی لیے ہم اس کچھ نہیں کر ہم لوگ تو بہت بار کمپلین بھی کیے ہیں اور اس کے بعد لیٹر بھی ڈالیں ہیں اس پہ اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہے اس پہ کچھ جواب نہیں مل رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں پچھلے بار بھی جو ہے ڈیڑھ سو روپیہ بڑھ گیا تھا اس کے اعتبار سے بھی ہم لوگ وہاں بھی انفارمیشن دیے تھے اس سے بھی کوئی رسپانس نہیں لیا گیا ہر مہینہ بڑھ رہا ہے تو اس پہ ہم تو کوشش کریں گے کم ہو جائے لیکن وہ مانتے نہیں وہ بڑھا رہے ہیں تو اس کی غلطی ہے ہماری کیا گلطی ہے یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو سرکار کے ہی ہاتھ میں ہے کب تک کریں گے کب تک چلائیں گے کب تک کیا کریں گے وہ ہم تو نہیں جانتے ہاں ہم کوشش کریں گے بہت آدمی کا اس سے بہت آدمی کا کال آتا ہے نا اس میں کمپلین بھی آتا ہے ہم کیا کر سکتے ہم تو کہہ سکتے آگے اس کے بعد اس کا رسپانس تو وہی لیں گے اچھا ہاں ٹھیک ہے اس پہ ہم کوشش کریں گے آسانی کے ساتھ ریٹ اس کا کم ہو جائے جو سہولت سے مل جائے اسی لیے اس پر ان شاء اللہ دھیان دیا جائے